जय झूलेलाल हिते पाणी ऐं हवा सुठी आहे हिन करे फसल सुठी आहे जुअरु जी चांवरनि जी मूंगफलीअ जी हिन करे पाण मिले सुठो थो ऐं मौसमु सुठो आहे हितां जो पाणी बि सुठो आहे हिन चांवर जी पोख गन्ने जी पोख मूंगफली पोख हिते आहे हिते ई आहे ऐं गन्नो वधीक गन्नो बि मिले थो ऐं चांवर बि आहिनि मूंगफली बि आहे पाणी आहे हिते पाणी हवा उस सुठी आहे हिन करे पफ फसल बि सुठी आहे हितां जी जोअर बि सुठी आहे मूंगफली आहे चना आहिनि हिन जी फसल सुठी आहे हिते जय झूलेलाल